हमरा सबके दिसन जे चीज अछि से उखियार बहुते बड़ नीक फसल अछि जे उपजायल जाइ अछि से बहुते नीकसँ उपजायल जाइ छै हिनका एक बेर सीँच दियौ हुनका मने बीज बोइ दियौ ओइके बाद अहाँके ओ जादा समय नहि समय लागय छै पाँच छओ महीना लेकिन हिनका सिँचाइ नहि करऽ पड़य छै अइमे अहाँके बढ़िआँ बेनीफिट होइ छै मने बढ़िआँ जकाँ अहाँके बिकाइत बिकाइत अइमे ई छै जे जे अहाँके छओ महीना साल भरि इन्तजार करऽ पड़त ओइके बाद ई फसल उपजय छै तकर बाद अहाँके हिनका काटू ट्रैक्टरपर लादू ओइके बाद अहाँके अइसँ निम्न प्रकारके चीज सब बनय छै जेना भऽ गेल चिन्नी गुड़ आओर आओर बड़ी बहुते प्रकारके बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीज अइसँ बनबौल जाइ छै लेकिन हमरा सबके तरफ ई ई चिन्नी आओर गुड़ बनबौल जाइ छै जैमे गुड़ बनबैके लिये उखियारके जे किसान जे बोइ जे बोने रहय छै से गुड़ बनबयके लिये ओकरा काटय छै ट्रैक्टरपर लादिके खेतसँ ओ ओतोऽ तक लअ गेल तकरबाद ओकरा जोखाइ करय छै वजन कऽके तकरबाद ओ अपन ओइ हिसाब ओकरा पैसा दै छै तकरबाद ओ अपन जे किसान रहय छै ओ हुनका ओते ओ उखियार दऽके मने कुशियार दऽके हुनका ओ अपन ओ किसान अपन निकलि जाइ छै अपन पैसा दऽके ओ निश्चिन्त भऽ जाइ छै तकरबाद उखियारके ओ जे लेने हुनकासँ खरीदय छै गुड़ बनबय लए चिन्नी बनबय लए ओ अपन ओ व्यवस्थामे लागि जाइ छै ओ गुड़ बनेनाइ स्टार्ट कऽ दै छै